हेल्ल' औ आसोल औ ना ए ओमफ्राय

नायाथ' बे ग्रासखापफ्रानो गिदिर गिदिर देरथारोलै औ ओमफ्राय

औ आंबो बेखौनो फिसियो मा मा ना दङ दंनायालाय मेल्लानो ग्रासखाप दं बिदिनो फामफ्लेटबो दंलाबायो ओमफ्राय खमलखाद बेसोरनो मोजां दा ओरै जोंनिथिंजाय नाया

औ औ नायाथ' बिदिनो मोजां बेफोरनो औ बिदिनो गिदिर गिदिर देरो देरनाया जायगानि सायाव जानोसै नै जोंनाथ' जोंनिथिंथ' मोजां जायो दे जायगाया जोंना एखेखासो नालाय माबा थाङो दा आरायस' थाङो केजिआव औ गथा ला गथाफोर औ दे बुं नोंथां सेरथाम सो फुवानखौथ' दा मोनथ'वालै ओहो एसे नेनांगोन औ दा देरजोबोसोना दा जानोसै जानाया मोनगोन मोननाया एसे औ नेयाबा जायाना बे बिदिनो मास मोनसेसो नेनांगोन नामा

औ औ खबर लाफिनाबा बावनोबो नागिरोलै औ बावनोबो नागिरो एख'नबा औ फ'न हरनानै सोंहरफिन औ बिदिनो मा जायगायाव हैनांगौ ओमफ्रायलाय ए बेयावसो बेंथ'लावनोखा औ औ दे होनबालाय नोंथां दोनथ'नोसै औ दे